हेल' आच्चा बाजै बे दमासिनि माबायाव मा मा फिथा सौराइ मा मा बानायगोन

दाथ' दमासिफोराव अनेक मानसि जायोनालाय एसे बुरजा बानायबानो जायो मानसिफोर हाबोब्ला बयबो हाबफै जोबोनालाय नंखायनो गामिनि मानसिफोरा बेयावनो जानो लुबैयो दमासिनि बेफोराव आरो बैसागु बेफोराव एसे मोजां सावबानो जाबाय रायजोफोरा माने गामिनि मानसिफोरा मोनजानायनि औ एसे सिबिंफोरा बारा होदो सिबिं बारा बिदिनो नारेंखल होदो

होनब्लासो गोथाव जायो

दा बेनिखायनो मोजां सावबानो जाबाय

हा बेसे बुरजा सौगोन नोंलाय

एसेल'बाथ' मोनजा जोबनाय नङाना गामिनि मानसिफोरा ए होनबा बिदिनो जाबाय दोनथ'नोसै मोजां खालामबानो जाबाय दे मबाइल गिदिरखौ बाहायफेराखै नालाय दाननो रोङा